हिक लेखिका जे रूप में मां हमेशह इहा ई चिंता कंदी आहियां त मां जेको बि उओ लिखां पंहिंजे मन सां लिखां पंहिंजी सोच सां लिखां ऐं किथां चोरी करे न लिखां मां जॾें मन सां लिखंदी आहियां त मूंखे बि संतुष्टी मिलंदी आहे ऐं मूंखे लॻंदो आहे त मुंहिंजा इहे भाव जॾहिं कंहिंजे माण्हू जे माण्हूअ वटि पहुचंदा उहे जॾहिं हिनखे पढ़दो त हुननि खे ब शायदि चङो सुठो लॻंदो छाकाणि त इहे भाव मुंहिंजे मन जा भाव आहिन मां कॾहिं बि इहो महिसूस न कयो आहे त मुंहिंजो लेखन सुठो कोन्हे छाकाणि त मां जॾहिं बि लिखियो आहे तॾहिं सभिनी मुंहिंजी साराह कई आहे ऐं मां घणेई इनाम ब जीतिया आहिन जॾहिं साराह मिलंदी आहे त मुंहिंजे मन में लिखण जी भावना या प्रेरणा वधीक उभरी ईंदी आहे ऐं मां वधीक सुठो लिखण जी कोशिश कंदी आहियां मां पंहिंजे मन जे भावन खे समाज जी स्थीतियुनि खे ॾिसी वायसी करे सभु सुठी तरह सम्झी करे लिखण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं इहो ई सोचींदी आहियां त मां जेको बि लिखां उहो साम्हूं वारे जे मन खे झक झोरे छॾे ऐं जंहिं जंहिं भाव सां मां लिखा पई उहो भाव साम्हूं वारे माण्हू ताणी पहुची सघे हिक लेखक जी इहा ई सफ़लता थींदी आहे त उहो जेको लिखण थो चाहे उहो साम्हूं वारे माण्हूअ जे दिलि ताणी पहुचे ऐं अगरि उहा ॻाल्हि पहुची थी वञे त उहो इंसान हिकु बहितरु ऐं हिक सुठो लेखक आहे ऐं मां हमेशह उनमें हमेशह ई सुठी तरह लिखी करे पंहिंजी ॻाल्हि खे पंहिंजे पाठकनि ताणी पंहिंजे पढ़ंदड़ ताणी पहुचाइण में क़ामयाबु रही आहियां